सांस्कृतिक प्रथा अऽ संस संस संस अऽ हमसभ मतलब मैथिलमे मिथिलाञ्चलमे रहै छी आओर जे छै से मिथिला अऽ वासीके लेल तऽ मैथिल जे छै से नीकसँ नीक मैथिल आबऽके चाही मैथिल बाजबक चाही मैथिल जे छै से मतलब होइके चाही परिवारमे विकत विकतके मैथिल बजनाय आओर मैथिल बाजऽ आबऽके चाही जाहिसँ कि अपन जे भी मैथिल छै ओ मैथिल मतलब मैथिल अपन लोकल आओर अपन अऽ लोकल अऽ आओर लोकल भाषा छै आओर अऽ अइमे अपना परिवारमे परिवारके साथमे बच्चेके साथमे भी मैथिल बाजऽके चाही जैसे कि अऽ ठीक रहै छै आओर उ मैथिलके संस्कार जे छै बहुत ही अच्छा छै अच्छा रहल सभ दिनसे मैथिलमे जतेक भी व्यवहार छै सभ बहुत ही अछ अच्छा छै आओर जे छै से कोनो भी अहिठामन जे भी कोइ प्रयोजन होइ भी बहुत विधि विधानसँ होइए बहुत मतलब नियम निष्ठासँ होइए आओर जे छै से एन बहुत मतलब नियम निष्ठासँ होइए बहुत अऽ विधि विधानसँ ए आओर जे छै से कि मतलब अच्छा होबक चाही ताकि कोइ भी देखे कोइ भी व्यवहार देखै तऽ ओ ओ भी व्यवहार करै आओर हर कोइके चाही कि अपना मैथिल भाषा नहि छोड़ी आओर मैथिल भाषा बाजी आओर मैथिल आओर जाहिठामक जे व्यवहार छै जे अहिठामनके जे मतलब व्यवस्था छै ओइमे रह रहबक चाही रहन रहैके चाही सभ कोइके रहैके चाही आओर कुनो तरहके गलत व्यवहार कहीं दोसर ठामवला अपना अहिठाम नहि करबाक चाही अपना अहिठमा जेमहर जे चलै छै सएहे करैके ओइसँ ठीक रहै छै सभदिनसँ जे होइत अयलैय अऽ इएह सभ छै आओर जे छै से इएह छै कभी कभी लोग जे छै से कही दोसर जगहके भाषा या कहीं दोसर जगहके व्यवहार लाके अपना उ समाजमे बजलक या कयलक तऽ होइ छै ने कि इएह सही छै लेकिन एहन नहि होइ छै जे हमरा सभके अपना ओहिठाम होइत एलैहँ सभदिनसँ जे लोक बुजुर्ग कऽ एलैए एखनो करऽवला करै छै अऽ करबाक चाही अहाँ सभ मैथिलमे रहै छी मैथिल अऽ होअक चाही अइसन अऽ होइक चाही